ہاں بولیے

ٹھیک ہے مل جائے گا جی ہے وہ وہ بھی مل جائیں گے ہاں وہ بھی مل جائیں گے اچھا وہ اچھی والی ہاں اچھی مل جائے گی نہیں ہے نہیں نہیں ہلکی نہیں ہوگی میرے پاس چیز ہلکی نہیں ہے ایکس ایک تولہ سے اوپر ہی ہے ایک تولے سے اوپر ہی ملے گی مطلب اس کا ریٹ ہے ہاں اس کا ریٹ ہے ٹو سکس تھاؤزن سکسٹی تھاؤزن ہے ہاں سکسٹی سکس ہاں ویسے اس کا ریٹ ہے سکسٹی تھاؤزن ہاں اد جی جی ہاں ٹھیک ٹھیک آ جائیے آپ دیکھ لیجیے آ کے ہوں کل شام تک لے لو چار پانچ بجے تک لے لو آ کے صبح میں تو میری دکان بند رہتی ہے دیر میں کھلے گی

ٹھیک ٹھیک ٹھیک ہے دکھا دوں گی ہاں دکھا دوں گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے واٹسپ کر دوں گی نہیں آپ آپ اپنا نمبر دے دینا میں واٹسپ کر دوں گی

نہیں نہیں ایسے نہیں بھیجتے اگر بھیجیں گے تو اپنا آدمی ساتھ میں بھیجیں گے

سن سنڈے سنڈے کو چھوڑ کے اور سب دن کھلتی ہے نہیں نہیں ٹھیک ہے